एकटा कुरसी जे सहरसासँ अनलियै ने ओ फोल्डिंगवला सभकिछु तऽ देखैमे खूब सुन्दर लागलै चक्कासभ रहै हम तऽ सोचलियै जे हम हैन्डीकैप छी तऽ हमरा काम आयत लेकिन जहन हम एतय अनलियै तऽ ओकरा जे छै से नहि फोल्ड होइत छै आ नहि चक्का जे छै ओकर सहीसँ टघरैत छै किछु नहि सभ पूरा जाम छै ई कुरसी तऽ बेकार छै हम तऽ पूरा पछता गेलहुँ ई कुरसी आनि कऽ ई कुरसी बहुत खतम छै नहि फोल्ड होइत छै नहि किछो छै नहि एकर गद्दासभके भी सही नहि छै आ ई कुरसी जे छै से चलयवला छै नहि मार्केटमे ओ तऽ हमरा एकटा आदमी कहलक हम गेलहुँ लेकिन ठकाए गेलहुँ ई कुरसी तऽ बहुत बेकार छै लेलहुँ जे कि हमरा काम आयत लेकिन ई कुरसी कोनो लायके नहि छै ई कुरसी बहुत बेकार छै एकर चक्का तक्का तऽ सभ जाम छै ई की टघरतै आ ई की हमर काज ऐतै कुरसी लेकिन बेकार यए साफ खतम छै ई कुरसी एकरामे तऽ बहुत पैसो लागि गेल दू तीन हजार हमरासँ ठकि लेलक ओ